टेक्नोलोजी जा अॼुकल्ह जाम फ़ाइदा आहिनि ख़ासि करे ट्रांस्पोर्टेशन में टेक्नोलोजी जाम प्रोग्रेस कयो आहे टेक्नोलोजी ट्रांस्पोर्टेशन में अचण सां माण्हुनि खे जाम सुविधाऊं मिलियूं आहिनि जीअं बसूं थियूं ट्रेनूं थियूं प्लेन थिया हुननि जी टिकेट अॼुकल्ह ऑनलाइन ई तव्हां मोबाइल में घर वेठे कढाए था सघो तव्हांखे कहिड़ी सीट खपे तव्हां पंहिंजो प्रिफ्रिंस विझी था सघो कहिड़े टाईम ते तव्हां ॾिसी था सघो तव्हांखे पंहिंजो प्लेनिंग शिड्यूल था करे सघो तव्हांखे मल्टीपल ट्रिप्स करिणियूं आहिनि भाई ट्रेन मां लथासीं हाणे बस पकिड़िनी आहे उहो सभु तव्हांखे ऑनलाइन तव्हां पंहिंजे प्रमाण सां शिडयूल करे था सघो पहिरीं ज़माने में इयं न हूंदो हुओ तव्हांखे टिकेट जी ॿारी ते वञी करे बीहिणो पवंदो हुओ रेल्वे स्टेशन थियो त रेल्वे स्टेशन वञी करे बीहिणो लाईनुनि में टाईम तव्हांजो खोटी थींदो हुओ हुन खां पोइ बि सलाह मिले पाणि पुछा कराइसीं हीअं ट्रेन घणे लॻे आहे हूअ ट्रेन लॻे आहे पोइ वरी घरु वञी सोचिणो पवंदो हुओ की छा प्लेन कयूं वरी ॿीं दफ़ो स्टेशन जी ॿारी ते वञू हुतां पोइ टिकेटूं कढाए अचूं पोइ टिकेट कॾहिं कंफ़ॉम मिले न मिले पाण खे ख़बर न पिए त पाण खे लोकल में पोइ पंहिंजी सीट कंफ़ॉम न हुजे त धका खाई करे वञिणो पिए त इहो टेक्नोलिजी खां ख़बर पेईजी वेई आहे अॼुकल्ह कंफ़ॉम टिकेट नथी थिए त मोबाइल ते मेसेज अची थो वञे कि तव्हांखे हीअं टिकेट कंफ़ॉम न थी आहे त तव्हां ॿियो कहिड़ो ट्रेन में न थियो आहे तव्हां बस करे आराम सां ॿीं जॻह वञी था सघो त तव्हांखे जल्दी वञिणो आहे तव्हां प्लेन जी टिकेट कढाए था सघूं ही तव्हांजे कार जी ट्रिप तव्हांखे किथे करिणी आहे किथे गाॾी कार खणी वञिणी आहे त हुन में अॼुकल्ह जी पी एस अची विया आहिनि तव्हांखे लोकेशन मोबाइल में ॿुधाए छॾींदा कि हितां रस्तो नंढो पवंदो हुतां रस्तो वॾो पवंदो हिन रस्ते ते ट्राफ़िक अथव हिन रस्ते ते एक्सीडंट थियल आहे हितां न वञिजो इहे गाॾियुनि पहिरी खां ई तव्हां खां ॿुधाए छॾींदा आहिनि हिन रोड ते केतिरी फ़ेसिलिटी आहिनि हिन रोड ते तव्हांखे हेतिरा पैट्रोल पंप मिलंदा हिन रूट था तव्हांखे हितां टर्न खणिणो आहे इहे सभु अॼुकल्ह गूगल जे जी पी एस ई मदद इहे टेक्नोलोजी सां पाण खे अॼुकल्ह फ़ाइदा घणेई थी पिया आहिनि